हैल्लो भैया तुस गाइड बोल्ला दे ते में टूरिस्ट आं ते में इद्धर रियासी कोह्की कोह्की जगह घूमने आह्लियां

किन्ने किन्ने दूर ऐ मंदिर मुंदिर है कोई अस दो तिन बंदे आं कोई दपैह्र तक ठीक ओके